हा मां श्लोक पढ़ियो आहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हिन श्लोक जो मतलबु आहे असांखे पंहिंजा कम सुठी तरह सां करणु खपे जो पंहिंजा फर्ज़ आहिनि उहा निभाइण खपे असांखे इहो न सोचणु खपे हिनजो नतीजो छा थींदो